असांजे यहां स्थानीय कलाकार खे इलाही तरीक़नि सां मदद मिलंदी आहे जीअं संगठन में मदद मिलंदी आहे समुदाय असांजो इलाही मदद कंदो आहे इलाही तरीक़े जा नेटवर्क आहे जंहिंमें उनखे कलाकारनि खे मदद मिलंदी आहे और सामुहिक रूप सां बि असां स्थानिक कलरकार जी इलाही मदद कंदा समाज बो बि इलाही इन्हनि कलाकारनि जी मदद कंदो आहे इलाही तरीक़े जी फ़ाउंडेशन बि ठहियलु आहे जंहिंमें इन कलाकारनि जी इलाही मदद थींदी आहे हिन फ़ाउंडेशन खे असांखे बि वधाइण जी कोशिशि करणु घुरिजे और मदद करणु घुरिजे जीअं हिन हिन स्थानीय कलाकारनि खे मदद मिली सघे और हुनजो फ़ाइदो थी वञे